मूंखे संगीत लाइ घर में क्लासिकल गाइण वारी माइ आहे जेकी उअ ॾाढो सुठो गाईंदी आहे उन उनखे सभु सुञाणी था अथसि कोन्ह पियो क्लासिकल एॾो मस्तु गाईंदी आहे त उनजा ॾाढा फैंड्स अथसि उनजो नालो अथसि कोशकी चक्रवर्ती ऐं उनजी आवाज एॾी सुठी ऐं सुरीली अथसि जेॾीमहिल उहा गाईंदी आहे त वॾा वॾा ॿिया कलाकार बि उनजो ॿुधी करे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ऐं हीअं चौकी वेंदा आहिनि की ईअं माइ थी करे एॾो क्लासिकल माना गाइण सिखी अने एॾी अॻियां वधी वई आहे की कर सॼे देश में उन उनजो नालो अथसि जेॾीमहिल हो क्लासिकल संगीत जा रान राग तान आकार गाईंदी आहे तेॾीमहिल वॾा वॾा गाइक वाइक ॿुधी करे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जी आवाज़ अहिड़ी सुठी ऐं सुरीली आहे त सभिनीनि जे मन खे भाए वठंदी आहे उनजो गाइण ॿुधी करे मूंखे बि ईअं थींदो आहे की मां बि उ उन स्टेज ते पुजां उन्हनि जो उन्हनि खे माना ॿुधी करे मां बि एतिरो सिखा एतिरी प्रैक्टिस कया त मां बि उन्हनि वांग़ुर गाए सघां त पोइ मुंहिंजा बि एतिरा फैंड्स थियनि मूंखे बि सभु सुञाणनि जीअं उन्हनि जो हीअंर नालो आहे जीअं पाण मां नालो वठा थी कोशकी चक्रवर्ती त इहो नालो पाण गूगल ते सर्च कयूं त उन्हनि जा एॾा वीडियोस अची वेंदा उन्हनि जा एतिरा फैंड्स आहिनि एतिरा फैन फोलोवर्स आहिनि त उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे बि ईअं मनु थींदो आहे की मां बि इन्हनि वांग़ुर महिनतु कया ऐं हीअं अॻियां वधा